में दस ते दस लक्ख दे बिच्च बोल्ली सकना पंज नंबर इक ते मेरे कालेज दा रोल नंबर ऐ नौ सौ ठत्ती इक मेरे दोस्त दा रोल नंबर ऐ ओह् ऐ सोलां सौ त्रेई इक मेरे होर दोस्तै दा रोल नंबर चार सौ इक चौथी अऊं आक्खै ना सोलां सौ ते नत्ती इक दस ज्हार